त सॉफ्टवेयर में घणो करे जंहिंखें प्रोगामिंग सुठी ईंदी आहे हू हलनि वेठां त हिकु सी प्लस प्लस पाइथॉन त घणो प्रोग्रामिंग लेंग्विजिस आहे मां हाडवेयर में वियोसीं कीअं करे बचपन खां मूंखे हाडवेयर में जाम शौक़ हुओ बचपन खां मां कॾहिं बि इलेक्ट्रोनिक शइ जॾहिं बि बिगड़ंदी हुई मां उन करे खोले खोले ठाहींदो हुउसि जींअ टेप रिकॉड हुआ ऐं टीवी हुओ मां टीवी ठाहिण जी कोर्स बि कई आहे त मूंखे हाडवेयर में जाम इंट्र्स्ट अची वियो त ॿ टाइम मां कंप्यूटर जो कोर्स कयो ऐं कंप्यूटर जा कोर्स करण खां पोइ मां कंप्यूटर ठाहिणु सिखियो असेम्बल करणु सिखियो ऐं घर घर में कंप्यूटर अचण जो शौक़ थी वियो त मां लेमिंगटन रोड में उहे वञी करे कंप्यूटर जो भाग वठी करे कंप्यूटर ठाहिणु लॻियमि ऐं विकिरणु लॻो त इहो हिकु हिकु कंप्यूटर जे पुठियां चारि पंज हज़ार मुंहिंजा निकिरी विया ऐं कंप्यूटर धीरे धीरे लेपटॉप सिखण वि वियो ऐं लेपटॉप सिखण खां पोइ मूंखे नेटवर्किंग में जाम इंट्र्स्ट अची वियो तॾहिं मां सी सी एन ए जो कोर्स कयो सी सी एन ए जे कोर्स करण खां पोइ मूंखे ख़बरु पई की क कंप्यूटर साइबर कैफे कीअं ठह्रे ठहिबो आहे साइबर कैफे में मां ॿ टे साइबर कैफे तॾहिं इंटरनेट जो जाम शौक़ु अची वियो हुओ त गली गली में इंटरनेट जो साइबर कैफे अचण लॻो तॾहिं मां मूंखे प्रोजेक्ट मिलण लॻा मां साइबर कैफे सेटअप करणु लॻो साइबर कैफे में तव्हांखे ख़बरु हूंदो की ॾह ॾह कंप्यूटर ते साॻिए इंटरनेट हूंदा आहिनि हिन करे मां उहा उहे इंटरनेट सेटअप करे मां इन इंटरनेट जो कोर्स कयो इंटरनेट्स जो कोर्स करे करे मूंखे सिस्को जो नॉलेज अची वियो सिस्को जो नॉलेज अचण खां पो मां फाइरवॉल जो नॉलेज वठण लाइ हिकु टी महिननि जो कोर्स जॉइन कयो टी महिननि खां पोइ मूंखे सुठी जॉब लॻी फाइरवॉल जी कंपनीअ में ऐं फाइरवॉल जी कंपनीअ में मां ॿ टे साल कमु कयो ऐं त उहो उते मां नेटवर्किंग फाइरवॉल लाइन सभु कंप्यूटर मेनेज करणु लॻो धीरे धीरे फौरेन कस्टमर्स बि मूंखे मिलणु लॻा उन्हनि जो नेटवर्क मां ठाहिण लॻियो ऐं त पोइ मूंखे कीअं जीअं कीअं नॉलेज वधियो पोइ मुंहिंजे अंदरि ॿ टे माण्हू कमु करणु लॻा ऐं धीरे धीरे हाणे मूंखे मुंहिंजे अंदरि ॾह माण्हू आहिनि मां टीम लीडर आहियां ऐं ॾह माण्हू मुंहिंजे अंदरि मां कीअं कंप्यूटर सभु मोनिटर कंदो आहियां सॉफ्टवेयर आहिनि घणा घणा सॉफ्टवेयर आहिन न अॼुकल्ह त तव्हांखे ख़बरु आहे की मोबाइल में बि इंटरनेट अची वियो आहे त वाएफाए जो फैशन अची वियो आहे त हाणे मां वाएफाए वेठो सिखिया इहो धीरे धीरे वाएफाए में बि मां एक्सपट थी वेंदुसि